थोह्ड़े दिन पैह्लें में थोआढ़े ऐप उप्परा दा इस पार्सल मंगवाया हा ते अज्ज मिगी ओह् थ्होई आ पार्सल ते जिल्लै में ओह्दा खोह्ल्लियै दिक्खेआ ते ओह् मेरा जेह्ड़ा सूट हा मंगवा दा हा जेह्ड़ा में ओह् बड़ा गै जादा अच्छा हा ते पैकिंग बी इन्नी सोह्नी कीती दी ही जिसलै में पूरा सूट खोह्ल्लियै दिक्खेआ ओह्दी पैंट बी बड़ी अच्छी सीती दी ही कु कुर्ता बी बड़ा अच्छा सूट हा ते चुन्नी बी इन्नी प्यारी ते मेरा ते दिल गै खुश होई आ में इस सूट आस्तै तुसें गी पंज स्टार देना चाह्न्नीं ते हून में बड़े सारे आर्डर करने न थोआढ़ी ऐप उप्परा और एह् पार्सल ऐ मजे कन्नै घर तक पुज्जी जंदा होर मजे कन्नै डलीवरी बोआय बी बड़ा पोलाइट तरीकै कन्नै बोल्लेआ अच्छे तरीके कन्नै बोल्लेआ साढ़े कन्नै ते मेरा जेह्ड़ा पैह्ला अक्सपीरिंस हा थोआढ़े ऐप उप्पर बड़ा गै अच्छा रेहा ते में दो तिन्न जनें गी होर सनाया ते ओह् बी बोल्ला दे कि तोआढ़े ऐप उप्परा समान मंगवाना ओह् जेह्का सूट हा बड़ा गै बड़ा शैल हा जेह्के दा फोटो दस्से दा हा उ'ऐ जेहा सेम आए दा हा

ते जादा पैसे बी निं हैन होर मिगी जेह्ड़ा ओह् थोआढ़े ऐप पर पैह्ला अक्सपीरिंस मेरा बड़ा गै जादा अच्छा रेहा